हम जो हैं अपने बग़ीचे में फूल लगाते हैं और वो फूल को जब बहुत अच्छी तरह से पालते हैं और जब वो दो महिना तीन महिने के बाद बड़े होते हैं तो बड़ा होने के बाद उनको मतलब उसमें फूल होता है अब फूल होने के बाद उस फूल को हम लोग तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद भगवान को चढ़ाते हैं भगवान को जो चढ़ाते हैं तो भगवान से पूजा करते हैं और बहुत ही अच्छा लगता रहता है कि मतलब इसमें फूल भर गया है अब हमारी मेहनत सफल हो रही है और लोग जो है अगल बग़ल के वो भी उसमें से लेते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि थोड़ा हम को भी फूल चाहिए तो हम लोग देते हैं और पौधे को हम लोग पानी देते हैं और बहुत ही मेहनत से उनको हम बड़ा करते हैं इस लिए हम लोग चाहते हैं कि मतलब पौधा बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है कि मतलब पौधा जवान हो गया पूरा मतलब फल रहा है फूल लग रहा है तो फूल होने से यही सब फ़ायदा और भगवान की पूजा होती है और सब लोग तोड़ते हैं और हम लोग पानी डालते हैं उसको बचाते हैं सब कुछ से और यही सब के लिए हम को बहुत अच्छा लगता है